ہمارے ہندوستان کی تحریک آزادی بہت ہی مشکلات سے ملی ہے کیوںکہ انگریز جو تھے وہ انڈیا میں لگ بھگ سو سال دو سو سال لگ بھگ راج کیے اور یہاں پہ بہت ہی بھارتیوں کو بہت ہی پریشان کیا جا رہا تھا اوپر سے تنگ کیا جا رہا تھا تو ان سے ہمیں چھٹکارا پانا تھا تو ان میں مہاتما گاندھی سبھاش چندر بوس چندر شیکھر آزاد جیسے ایسے بہت جواہر لعل نہرو مہاتما گاندھی بہت ایسے ایسے نیتا ہیں جنہوں نے انگریزوں سے لڑ کے مر کے کٹ کے دفن ہو کے قربانی دے کر کے ہمیں یہ آزادی دلائی اور یہ آزادی دی بہت لڑے بہت کچھ ہوئے بہت پریشان ہوئے بہت کچھ ہوئے اس کے فائنلی ہم لوگ انیس سو سینتالیس عیسوی میں ہم انگریزوں کو یہاں سے بھگا دیے اس سے چھٹکارا پا کر ہم ان کو یہاں سے بھگا دیا ہم اب فی الحال ابھی اچھے طریقے سے کیوںکہ ہم اب کسی کے غلامی نہیں ہیں اور ہم ابھی اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں انیس سو سینتالیس عیسوی میں بھارت آزاد ہوا اور ایک ایک اچھا دیش اس سمے سے ایک اچھا راشٹر بنا اور وہاں سے ہم لوگ اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں سکھ دکھ میں سبھی ہندو بھائی مسلمان بھائی سب ایک ساتھ سکھ دکھ بانٹ کر کے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں اور انگریز جب سے گئے ہیں تب سے ہم لوگ اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں اور تحریک آزادی کے بعد میں ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی اچھی خاصی قربانی دی اور ہمارے مسلمان بھائیوں جیسے شہید اشفاق اللہ خاں صاحب بہت بہت ایسے ایسے آئے تھے جنہوں نے ہندوستان کو تحریک آزادی دلانے کے لیے اپنی سر قلم کروائے یہ موت کے گھاٹ بھی چڑھے اور اور ہم بہت ہی کشمکش کے بعد ہمیں یہ آزادی ملی ہے اور ان کا شرے ہم مہاتما گاندھی کو دیتے ہیں جنہوں نے ہمیں انگریز سے لڑ کے یہ ہمارا ہندوستان ہمیں واپس دلایا تو اور مہاتما گاندھی ہمارے راشٹر پتا ہیں جو کہ مر چکے ہیں اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے لڑ کے ہمیں یہ ہندوستان دلایا